जेकियूं ज़ाइफूं नौकिरी कंदियूं आहिनि जॅाब कंदियूं आहिनि घर खां ॿाहिरि वञी ऐं जेकी ज़ाइफूं घर में हूंदियूं आहिनि हाउसवाइफ हूंदियूं आहिनि हुननि जे ॿिन्हिनि जे सोचण जे समझण जे रहन सहन जे तरीक़े में उथण विहण जे तौरु तरीक़े में जाम फ़र्क़ु पवंदो आहे जेकियूं लेडिस जॅाब कंदियूं आहिनि जेकियूं ज़ाइफूं जॅाब कंदियूं आहिनि उन्हनि जो उन्हनि खे उन्हनि जे कम जे स्थान ते उन्हनि जे कम ते उन्हनि खे कुझु त कमु मिलंदो आहे जेको उन्हनि खे ज़िमेदारीअ सां पूरो करिणो हूंदो आहे पर जेकियूं ज़ाइफूं घर में हूंदियूं आहिनि घर संभालीदियूं आहिनि बार संभालीदियूं आहिनि उन्हनि जो कीअं हूंदो आहे की उहो घर जे अंदरि पंहिंजे हिसाब सां कमु करे सघंदियूं आहिनि उन्हनि खे जेॾी महिल जेको हिसाब सम्झ में अचे पंहिंजो पंहिंजी दिलि पंहिंजो शरीर साथ ॾिए हुन जे हिसाब सां उहो कमु करे सघंदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ काई वक़्त जी पाबंदी न हूंदी आहे पर जेकियूं ज़ाइफूं ॿाहिरि वञी नौकिरी कंदियूं आहिनि ऑफिस में दफ़्तरनि में कमु कंदियूं आहिनि हुननि जे लाइ वक़्त जी पाबंदी जाम हूंदी आहे की हिकु वक़्त जे अंदरि हिकु वक़्त जे दौरान हुननि खे कमु पूरो करिणो हूंदो आहे त इन हिसाब सां उन्हनि जे सोच जे सम्झ जे तरीक़े में उथण विहण जे तौरु तरीक़े में फ़र्क़ु ईंदो आहे ईअं न आहे की उन्हनि जो जेको कमु आहे जेको कम हुओ पंहिंजे हथ में खणनि थियूं जंहिंजे लाइ हुननि खे महीने जी आख़िरि में पघार थी मिले त जेको कम उहो खणनि थियूं हुन कम खे हुननि खे ज़िमेदारी सां पूरो करिणो आहे वक़्त जे अंदरि जेकॾहिं उहो कम पूरो नथियूं कनि त जेके जेको दफ़्तर जे बारे में कम थो करे उहो वक़्त ते पूरो न थींदो त हुननि जे लाइ इहो जाम इम्पोर्टेंट आहे उन्हनि सां सभु जीअं कि उन्हनि जो अगरि जॅाब ईअं आहे उन्हनि जो कमु ईअं आहे की हुननि खे इहे जाम माण्हू उन्हनि सां ॻाल्हाए करे कमु पूरो कंदा आहिनि जीअं की का ज़ाइफां बिजली ऑफिस में बिजलीअ जो बिल भरण जो बिल वठण जो कैशियर जो कमु करे थी त हुन जे लाइ हुन जे दरीअ जे ॿाहिरां जाम ज़ाइफूं मर्द लाइन लॻाए करे कतार लॻाए करे बीहंदा आहिनि बिजलीअ जो बिल पटाइण जे लाइ त हुन खे उहा लाइन ॾिसी उहा कतार ॾिसी हेॾनि माण्हुनि जो वक़्तु जीअं ज़ाया न थिए हुन खे टाइम ते फटाफट कमु पूरो करिणो हूंदो आहे वक़्तु बर्बाद करे बिना